हमर क्षेत्रमे मुख्य मुख्य कलाके क्षेत्र छै जेकि चित्रकला बच्चा सब पेण्टिङ्ग बनाबै छै आओर देखबै छै कि ककर बढ़िआँ पेण्टिङ्ग बनलै आओर माटिके जे छै माटिके मूर्ति बनाबै छै मूर्ति खेलौना गुड्डा गुड़िया ई सब बनाबै छै आओर मेलामे लए जाए छै बेचै लए जकरा कि अधिक कीमत भी मिल जाइ छै आओर गुड्डा गुड़िया भी बनाबै लए सीख जाइ छै आओर यही सब बना कए किछु पैसा भी हो जाइ छै यही सब चित्रकला छै आओर आओर कपड़ा भी बहुत लोग गुथै छै पुराना जमाना के आदमी अभी भी कपड़ा स्वेटर ठण्डीमे ऊन के स्वेटर अपनेसँ सुइया लए कऽ गुथि लै छै ऊन कीन लै छै आओर ओकरा गुथि लै छै आओर पिन्है छै आओर मूर्ति भी बनाबै छै बहुत लोग जैसे कि हरदामे छै एगो पण्डित मूर्ति बनाबै छै काली माँके सरस्वती जीके दुर्गा माताके गणेश जी भोला भगवान शङ्कर भगवान आओर भी ढेरी भगवान जते भी होइ छै सब के मूर्ति बनबै छै